जेनाकि हमरा सबके मोबाइल खराब भऽ जाइ छै तऽ भाइजी सबके दै छियनि ठीक करै लए मामाजी सबके दै छियनि ठीक करै लए चाचा जी सबके दै छियनि ठीक करै लए अगर हुनका सबसँ नहि होइ छै तऽ दुकान जाइ छियै दुकान बला ठीक करै छथिन ओहिसँ हमरा सभके सेवा करै छथिन हुनकर सभके काम केलासँ मोबाइल ठीक भऽ गेल तऽ सेवा ठीक भऽ जाइ छै कम्प्यूटर लैपटॉप जेनाकि लैपटॉप आब घरे घरे सभके भऽ गेल छै लैपटॉप से सब काम करै छथिन मने तऽ मोबाइल सबके घरे घरे आब छै तऽ आब मोबाइलेसँ सब काम होइ छै कम्प्यूटर अधिकतर आदमीके आब घरे घरे उपलब्ध छै सब कम्प्यूटर मोबाइल बस हुनकेसँ काम करै छै कम्प्यूटरसे अधिक जानकारी सबके मिलै छै जेनाकि सेवाके लेल हमसब दुकान जाइ छी जेनाकि आधारसँ पैसा निकाललहुॅं अकाउंटसँ पैसा निकाललहुॅं तऽ आब बैंक पर नहि जाय पड़ै छै मोबाइल से आओर लैपटॉप सऽ निकलि जाइ छै कम्प्यूटरसँ अधिक प्रोसेस मिलै छै सलाह लै छी मदद करै छथिन मुद्दाके सम्बन्धमे अधिक जानकारी दै छथिन लैपटॉप जादा यूज होइ छै आब मोबाइल जादा यूज हो रहल छै आधार नीक सऽ पैसा निकललहुॅं लैपटॉपसँ जानकारी मिलऽ चाहै छी कि जैसे लैपटॉप मोबाइल हमेशा चैलते रहै ओहिसँ जादा जानकारी मिल रहल छै लैपटॉप अधिकतर काम आबि रहल छै घरमे लैपटॉप सब काम करौ तऽ भेल तऽ भेल नहि तऽ दुकान केना दुकान भऽ जाइ छै मोबाइलसँ मोबाइलेसँ पैसा निकलै छै देखतौ मोबाइल सऽ पैसा निकलू